आं पिजोवली ऑफीस न्हू वास्को आं हांव पवन नायक उलयता उपासनगर हावजींग बोर्डच्यान उपासनगर हावजींग बोर्ड पात्रांव एक तरी कित जाता की डेयली उदक येयना चार पांच दीस जाले आनी उदक येयले पांच दिसान न्हू पूण तें तांबडे उदक येयलें मरे माती माती येता ना ना ना हांव आयजूच फोन केलो तुका पवन नायक पवन नायक ना चार दीस पयलीं उदक नाशिल्लें कंटिन्यू चार दीस ना आनी आयज उदक येयलां जाल्यार तें खदूळ येयलां सामकें माती माती

ओके

हय हय आयज जातलें न्हू आनी उदक डेयली येनी चार दीस येवना आशिल्लें तेक कितें कारण आसलो आं हा ते रिपेर करपाक चार दीस घेतले पात्रांव तुमी पवन नायक हय नायन एट टू थ्री सेवेन फोर एट झिरो फोर झिरो बरें सर बरें बरें ओके बरें तर थँक्यू थँक्यू वेरी मच बरें